मां हिकु होटल मां रसोई ऑडर कई हुई त उहो पनीर चिली पनीर गार्लिक ऐं नान हो त मां ऑडर कयो त मूंखे टाइम न ॿुधायो वियो हो की घणो लॻंदो त मां होटल में फ़ोन करे पुछियो त घणो टाइम लॻंदो त हुन चयांईं की डिलीवरी पार्टनर खां पुछो त मां ऐप में वियमि ऐं उन उते ॾिठो त घणो टाइम लॻंदो त हुते डिलीवरी बॉए जो नंबर हो त मां हुन में फ़ोन कयुमि ऐं हुन छोकिरे खां पुछियो त घणो टाइम लॻंदो तोखे मुंहिंजे घर ताईं अचण में मुंहिंजो घर चेम्बूर में आहे त हुन ॿुधई की मां हाणे होटल तां रसोई पिक कई आहे ऐं तव्हां जे घरु अचण लाइ वधीक वधीक वीह मिंट लॻंदा त मां चयो ठीकु आहे अचो मूंखे मां वेट थो कयां तव्हां जो